स्कूल में खेल को बढ़ा बढ़ावा देने के लिए टीचर को हर दिन गेम करवाना चाहिए मतलब जैसे कि कबड्डी हो गया रेस हो गया क्रिकेट हो गया यह सब करवाना चाहिए नई नई जगह पर ले जाकर गेम करवाना चाहिए प्रतियोगिता करवाना चाहिए जो कि हमारे स्कूल में होता है पर उतना भी नहीं करवाते शनि शनिवार को गेम होता है उसे डेली करवाना चाहिए नई नई जगह पर अच्छी अच्छी डेली गेम करवाना चाहिए लड़कों को ऐसे बढ़ावा देना चाहिए ऐसे गेम खिलावाने के लिए गेम खेलवाना चाहिए जैसे कबड्डी खेलवाना चाहिए उसमें जो है आप लोग खेलवाना चाहिए कबड्डी खेलवाना चाहिए क्रिकेट खेलने खिलाना चाहिए ऐसे नए नए गेम टूर्नामेंट करवाना चाहिए स्कूल से स्कूल को स्कूल स्कूल के बीच में टूर्नामेंट करवाना चाहिए इससे क्या होता है कि बच्चों की मानसिकता ज़्यादा कोई बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो वह क्रिकेट और खेल कूद उपयोग से आगे जा सकता है बढ़ सकता है इसलिए खेल कूद करवाना चाहिए स्कूल में और खेलने कूदने से सब लोग अच्छे रहते हैं जो जो पढ़ने में कमज़ोर हैं वे खेल कूद के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं जैसे बहुत से देखिए क्रिकेटर हैं जो खेल कूद के कम सचिन तेंदुलकर वह पढ़ाई लिखाई में तो उतना तेज़ नहीं थे दस दसवीं फेल थे दस तक पढ़ने के बाद भी वह देखिए आज तक क्रिकेट का भगवान हैं क्रिकेट खेल कूद की वजह से अपनी मेहनत की दम पर वह आगे चले गए इसलिए टीचर को हर हर प्रतिदिन टूर्नामेंट करवाना चाहिए हर साल महीने में छः बार तो टूर्नामेंट महीने में एक ना एक बार टूर्नामेंट करवाना चाहिए क्योंकि स्कूल स्कूल के बीच में टूर्नामेंट होता है तो इससे बच्चों का मन भी लगा रहता है पढ़ाई लिखाई में खेलने कूदने से खेलने कूदने से अच्छा एक से एक नया नया गेम करवाना चाहिए जैसे कबड्डी कराना चाहिए कबड्डी हमारे लोग के स्कूल में गेम तो होता है पर साल में एक ही बार होता है ऐसे टीचर को हर प्रतिदिन आधे घंटे के लिए ही बस गेम करवाना चाहिए गेम वेम खेलने से क्या होता है जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर है वे आगे जाकर अच्छे गेम की मदद से आगे बढ़ सकते हैं उनके उज्जवल जीवन भविष्य बदल सकता है गेम की वजह से ऐसे बहुत से गेम हैं जो खेलवा सकते हैं जैसे कबड्डी करवाना चाहिए कबड्डी करवाना चाहिए क्रिकेट खेलवाना चाहिए और बहुत से ऐसे गेम हैं जैसे रेस करवाना चाहिए लॉन्ग जंप हो गया हाई जंप हो गई यह सब करवाना चाहिए लॉन्ग जम्प हाई जम्प जो कबड्डी में न निकल पाया वह लॉन्ग जंप हाई जंप में निकल सकता है इस तरह बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रेस में नहीं निकल पाते हैं वे लॉन्ग जंप और हाई जंप में निकल जाएँगे कबड्डी करवाईए उसमें बहुत लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो उसमें निकल जाएँगे ऐसे बहुत से गेम हैं लेकिन हमको तो कबड्डी खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है एक बार स्कूल में कबड्डी करवाते नहीं हैं टीचरों से यही हमारा कहना है कि स्कूल में सरकार से यही कहना है कि स्कूल में आधा घंटे के लिए डेली प्रतिदिन गेम करवाना चाहिए क्योंकि गेम खेलने से जो पढ़ने में कमज़ोर है कम से कम गेम की वजह से आगे बढ़ सकता है अपने जीवन में बहुत से ऐसे बच्चे हैं टूना स्कूल के बीच में टूर्नामेंट तो करवाना ही चाहिए महीने में एक बार तो टूर्नामेंट करवाना चाहिए क्योंकि टूर्नामेंट खेलने से क्या रहता है कि स्कूल का नाम भी बच्चे जीतेंगे स्कूल का नाम भी होगा वहीं पर उनके पेरेंट्स का भी होगा उनका भी नाम होगा धीरे धीरे ऐसे बच्चे आगे बढ़तें जाएँगे जिला में खेलेंगे अपने जिला खेलेंगे फिर उसके लिए डिस्ट्रिक्ट में खेलेंगे फिर धीरे धीरे ऐसे अपने देश के लिए खेलने लगेंगे इसीलिए मैच क्रिकेट करवाना चाहिए बहुत से ऐसे गेम हैं जो करवाना नहीं होता स्कूल में वह करवाना चाहिए जैसे कबड्डी खेलवाना चाहिए क्रिकेट तो क्रिकेट भी खेलवाना चाहिए क्रिकेट तो होता है लेकिन बहुत कम होता है ऐसे रेस करवाना चाहिए बहुत से ऐसे गेम हैं जो करवाना चाहिए क्रिकेट खेलवाईए कबड्डी खेलवाईए रेस करवाईए फिर और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं वे खेलने कूदने में ज़्यादा अच्छे हैं मैंने देखा है कि जो बच्चे जो पढ़ने लिखने में तेज़ हैं वे खेल कूद में तेज़ नहीं हैं और जो बच्चे खेल कूद में तेज है वे पढ़ने में तेज़ नहीं है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो खेल कूद के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं इसलिए सरकार से यही कहना है कि टीचर को हर महीने गेम करवाना चाहिए गेम खेलने से क्या रहता है कि बच्चे खेलने खेल कूद में आगे जा सकते हैं और खेलने कूदने से हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत से ऐसे गेम हैं जो नहीं होता है वह भी करवाना चाहिए टीचर को जैसे कबड्डी करवाना चाहिए क्रिकेट खेलवाना चाहिए और लॉन्ग जंप हाई जंप हो गया यह सब करवाना चाहिए होता है पर एक ही बार होता है स्कूल में कम कम शनिवार को तो शनिवार को होता है एक बार होता है बस उसके हफ़्ते में एक बार करवाना चाहिए पहले शनिवार को करवाते थे अब वह भी बंद करवा दिए व भी नहीं होता है कम से कम गेम तो करवाना चाहिए खेल कूद से खेलने कूदने से उधर से हम लोग का कम कम टूर्नामेंट करवाना चाहिए महीने में एक बार तो टूर्नामेंट हो टूर्नामेंट होने में स्कूल की स्कूल के बीच में टूर्नामेंट करवाना चाहिए स्कूल स्कूल के बीच में टूर्नामेंट खेलने से क्या होता है कि आपका भी नाम होगा स्कूल का भी नाम होगा और बच्चे का भी नाम होगा इसलिए बहुत से ऐसे गेम हैं जो नहीं होते जैसे कि बहुत से ऐसे गेम हैं जो नहीं होते जैसे क्रिकेट हो गया उस बार क्रिकेट हो गया कबड्डी हो गया कबड्डी में हम लोग बहुत अच्छी हैं कबड्डी वबड्डी करवाना चाहिए ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिसमें होता है हमारे लोग के स्कूल में तो नहीं होता महीने में तो एक ही बार ले जाते हैं जहाँ हम लोग जैसे स्कूल है जो खे गेम नहीं होता और ऐसे भी वहाँ पर स्कूल है जिसमे गेम होता है और हमारा टीचरों से यह कहना है कि गेम करवाना चाहिए कबड्डी करवाईए रेस करवाइए लॉन्ग जंप हाई जंप यह करवाईए और बहुत से ऐसे गेम हैं करवाईए गेम खेलने से क्या रहता है कि आप बहुत अच्छा रहता है स्कूल के बीच में टूर्नामेंट टूर्नामेंट तो करवाना चाहिए इससे क्या है कि बच्चे के माता पिता का भी नाम होता है और बच्चे का भी नाम होता है स्कूल का नाम तो होता ही है इसके साथ साथ अगर वे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो खेल कूद के द्वारा बहुत आगे बढ़ चुके हैं जो बच्चे पढ़ने में सही नहीं है वह खेल कूद के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं खेलने कूदने में ज़्यादा उन लोग को जैसे उन लोग का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वे खेल कूद के द्वारा आगे बढ़ सकते हैं खेलने कूदने से क्या रहता है कि आपका शरीर एक दम अच्छा रहेगा इसलिए खेल खेलकूद करवाना चाहिए बहुत से ऐसे गेम हैं जो नहीं होते करवाना चाहिए जैसे रेस वेस करवाना चाहिए कबड्डी करवाना चाहिए और बहुत से ऐसे गेम हैं जो करवाना चाहिए गेम खेलने से क्या होगा आप गेम वेम खेलना चाहिए ऐसे बहुत से गेम हैं जो स्कूल में नहीं होते जैसे कबड्डी नहीं होता रेस वेस तो नहीं होता और बहुत से गेम नहीं होता गेम गेम करवाना चाहिए इससे जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं कम से कम वे गेम की मदद से तो आगे बढ़ सकते हैं